हिन्दी में मेरा पसंदीदा शब्द है क्यों क्या कैसे जैसा वैसा वो बोलने से मेरे सामने वाले आसानी से मेरे वाक्य को समझ लेता है हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है हिन्दी भाषा भारत के सारे राज्य में समझ सकते हैं इसलिए मुझे गर्व है